ते अस कोई में कोई कॉमन जां अनकॉमन इंग्रेडिएंट्स यूज़ ते नेईं करनी होनी ऐ लेकिन जेह्की मेरी मम्मी दी सखाई दी रेसिपी न ओह् में उ'ऐ यूज़ करनी ऐ ते जिं'या अस किश घरै च घर जि'यां सब्जी कोई लाई दी होंदी ऐ जि'यां कोई भिंडी लाई दी होंदी ऐ घिये लाए दे होंदे लौकी बगैरा कद्दुं ते अस एह् बनाने आं मतलब इ'यां कोई आखै ते में सब्जी बड़ी टेस्ट बनानी आं तेज तेज जि'यां नमक मिर्ची मेरा शैल होंदा मतलब तेज तेज सब्जी इ'यां मेरे हत्थें च सोआद ऐ लेकिन में सिर्फ सब्जी बनाई सब्जी बनानी होनी आं इ'यां तेज तेज थोह्ड़ी ते में घर भिंडी बी बनाई लैनी आं लौकी बी बनाई लैनी आं होर दाल दूल बी बनाई लैनी केईं बारी इ'यां थोह्ड़ा अग्गें पिच्छें होइंदा लेकिन जि'यां मेरी मम्मी ने जो सखाए दा में उ'आं में बनाई लैनी बाकी अस कोई इ'यां कॉमन अनकॉमन इंग्रेडिएंट्स यूज़ नेईं करने आं ते जो किश मेरी मम्मा ने सखाए दा में उ'यां गै बनानी होनी आं कि जि'यां सब्जी लौकी बनाया जां मैगी बनाई एह् सब चीजां चटपटियां में बनाई लैनियां ते बाकी सब्जी इक टाइम में गै बनानी जादातर सब्जी बनानी होनी आं लेकिन कुदै लून होई दा नमक बगैरा जादा जां ते घट्ट होंदा चलो ओह् ते पेई दा पर जेल्लै कोई घट्ट होऐ ते फ्ही ते मुश्कल होई जंदी ऐ जादा होऐ ते फिर थोह्ड़ा चलो करना पौंदा एडजस्ट घट्ट होऐ ते चलो पेई जंदा ऐ ते बाकी सब्जियां घर मेरी मम्मी सारें कशा अच्छी रुट्टी बनांदियां न इ'यां अच्छी सब्जी बड़ी अच्छी सब्जी बनादियां न घरे आह्ले इ'यां आखदे न भाई फिर बी तू इ'न्नी शैल निं बनाई सकदी जि'न्ना तेरी मम्मी बनांदी ऐ ते ओह् नेही टेस्ट पैह्लें इ'यां अपने आप च मिगी इ'यां सब्जी बनांऽ ते मिगी इ'यां लगदा की एह्दा बी सोआद ऐ एह् बी शैल बनी दी ऐ जेल्लै चखो अपनी थोह्ड़ी कोई बुराई करदा ओह् ते दूऐ गै कड्ढदे न जेल्लै कोई चक्खियै सनांऽ की भाई आं नमक घट्ट ऐ जां जादा होई दा जां किश बी ऐ ते इ'यां मिगी अपने हत्थै बनाई दी बड़ी टेस्ट लगदी लेकिन मेरी मम्मी जेह्कियां न ओह् बड़ी अच्छी सब्जी टेस्ट बनांदियां न जनेही साढे़ घरा आह्ले खंदे न इ'यां किश किश लोक नमक बगैरा लाइट खंदे जां किश थोह्ड़ा तेज तेज खंदे न ते मम्मा ठीक बनांदियां न अजें मिगी सारियां सब्जियां मिगी नेईं में जादा बी नेईं बनांदी रौहन्नी इ'यां बनाई ओड़नी कदें कदें कुछ कम्म होऐ ते बाकी चलो बल्लें बल्लें आई गै जानी ऐ जाच अजें ते सब्जी आनी बी चाहिदी सब किश ते रुट्टी बनाना आनी चाहिदी ऐ ते